मैथिलीके सभचीज हमरा बहुत अच्छा लागैए जेनाकि मैथिलीके गीत मैथिली के कपड़ा मैथिलीके सङ्गीत कलाकृति मैथिलीके बहुत चीज एहन छै जे हमरा बहुत अच्छा लगैए मैथिलीमे जेना मैथिलीमे एगो फकरा कयल गेलैए जे नहि बाजय मैथिली कान पकड़ि कऽ एँठि ली एहि बातपर मैथिलीके बहुत हँसी लगैत छै एहि एहि बातमे बहुत हँसी लगैत छै मैथिलीके लोककेँ मैथिली मैथिली ड्रेस बहुत अच्छा लागैए मैथिली सङ्गीत बहुत अच्छा लगैए मैथिली सौंग भी बहुत अच्छा लागैए मैथिलीमे बहुत किछु एहन होइत छै जे हमरा अच्छा लगैत अछि मैथिलीमे जेना भी फिल्म भी छै मैथिलीमे बहुत अच्छा लगैए मैथिली मैथिली सौंग भी हमरा अच्छा लगैए मैथिलीमे जतेक चीज होइत छै हमरा अच्छा लगैए मैथिलीके फकरा जब कहल जाइत छै तब मैथिलीमे जब फकरा कहल जाइत छै तऽ हँसी लगैत छथि मैथिलीमे बहुत किछु एहन छै जे अच्छा लगैत छै मैथिली मैथिली कपड़ा अच्छा लगैत छै मैथिलीमे ड्रॉइंग अच्छा लगैत छै जेना कलर कयल जाइत छै मैथिलीमे कपड़ा सभपर दुसुत्तीपर ई मैथिलीके बहुत अच्छा लगैत छै